जी कहिऔ अच्छा अच्छा सब चीज सब मधुबनीमे अहाँकेँ घूमे बला जगह बढ़िआँ बढ़िआँ सब छै बहुत नीक नीक अहाँ घूमेके लेल मधुबनीमे अहाँकेँ महादेव छथिन उगना महादेव सेहो घूमि सकैत छी आओर आओरो एहन एहन संस्था बहुत जगह छै जेना उच्चैठ भगवती छथिन ओतऽ जा सकैत छी आओर भगवती भगवान भगवतीके बहुत जगह पर्यटक स्थल बढ़िआँ छै बिदेशर स्थान सेहो छै बढ़िआँ ओतुका अहाँकेँ से सब कुल व्यवस्था सबटा भऽ जायत हँ हँ सर मधुबनीसँ कम से कम अहाँकेँ पच्चीस किलोमीटर पड़ि जायत

आयँ हँ हँ रोड एक नम्बर बनि गेल सड़क बहुत बढ़िआँ छै हँ उगना महादेव सर मधुबनीएमे छथि ओ कोनो बहुत दूर नहि अछि लगेमे छै लेकिन उच्चैठ भगवती जँ जयबाक अछि तऽ ओतऽ चलब सर बिदेशर स्थान सेहो छै बढ़िआँ महादेव छथिन ओतऽ हँ मिथिलाञ्चलमे चर्चित जगह अछि बिदेशर स्थान

हँ हँ सर मधुबनीमे घूमि सकैत छी हँ हँ हँ हँ राजनगरमे छै सर राजनगरमे छै सर ओकर

ओतऽ सर अहाँकेँ पुरना जते महाराज जीकेँ किला छनि नौलखा मन्दिर सेहो छै जे भव्य एकदम छै मस्त लागत घूमैयोमे मधुबनीमे काली मंदिर सेहो बढ़िआँ छै घूमे बला स्थान जतऽ चलियै सर घूमैके व्यवस्था सब जायत राजनगर जयबाक साधन सर गाड़ीके व्यवस्था छै बढ़िआँ बस सेहो जाइत छै लेकिन सुविधा रहत सर गाड़ी से जेबै एक दिनमे घूमि फिर लेब बढ़िआँ से घूमबो फेर करब हर जगह घूमि सकैत छी हँ हँ सर रेलवेके साधन छै सर अहाँ हँ सर हम अहाँकेँ रूकैके लेल व्यवस्था करबा देब सर रूकबा कऽ जँ रहऽ तऽ होटलके हँ हँ धर्मशाला सब छै ओतऽ अच्छा से हाँ हाँ सर मधुबनीमे सबटा व्यवस्था भऽ जायत

हँ हँ यथासंभव भऽ जायत सर संभव

ठीक छै सर जेना जे हेतै भऽ जायत सर